जय झूलेलाल योग जेका आहे इहा काई एक्सरसाइज़ न आहे इहो जीअण जो तरीक़ो जीअण जो हिकु तरीक़ो आहे योग जो मतिलब आहे इहो संस्कृत जो शब्द आहे जेको धातूअ सां ठहियल आहे इनजो मतिलब आहे त आत्मा जो परमात्मा सां मिलण असली योग इहो आहे गीता जो योग आहे मर्शी पतंजलि योग आहे ऐं अॼुकल्ह त माण्हू छो त सिहतु जे करे वधीक जागरुक थी विया आहिनि तंहिं करे उहा हिनखे एक्सरसाइज़ मञी करे कनि था ऐं उनमें बि उन्हनि खे फ़ाइदो थींदो आहे त अॼुकल्ह बाबा रामदेव योग खे ॾाढो वधायो आहे सभिनीनि शहरनि जे पार्कनि में योग जूं कक्षाऊं हलंदियूं आहिनि ऐं क्लासिस लॻंदियूं आहिनि ऐं ॿार जवान बुढा ज़ाइफू सभु अची करे मिली करे योग आसनु कंदा आहिनि उते प्रणायाम कराईंदा आहिनि शरीर जी सिहतु जे लाइ इहो तमामु सुठो आहे जीअं असां हिकिड़ी मोबाइल खे चार्ज कंदा आहियूं हिकु कलाकु तेड़ी तरह असांखे रोज योग क्लास में वञणु तमामु ज़रूरी आहे हिकु कलाकु असांखे पाण खे चार्ज करिणो घुरिजे सिहतु असांजी तमामु सुठी रहिंदी छोजो पहिरियों सुख जेको आहे निरोगी काया आहे असांजो शरीर जे स्वस्थ रहंदो त सभु शयूं सुठी लॻंदी ऐं मां कॾहिं कॾहिं घर में बि कंदो आहियां सम्झो कॾहिं बरसाति पइजी वञे छो त उता सिखी आयो आहियां त घर में बि कंदो आहियां ऐं मां सिखण जा पोइ ॿियनि खे बि सेखारींदो आहियां इहे अहिड़ी विद्या आहे जे असां पैसे जो कोई मतिलबु न आहे हिकु ॿिए जी शेवा करिणी आहे योग सां असांजे देश खे असांजे अ सॼे जगत खे अॼु योग जेको आहे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मल्हाइबो आहे एकवीअ जून ते पोइ छहनि सतनि सालनि खां असांजे देश जे माननीय प्रधान मंत्रीअ यू एन ओ खां पास करायो हिकु सौ ॿहतरि देशनि इनखे मान्यता प्रदान कई आहे तंहिं करे योग खे चाहे तव्हां योग कक्षाउनि में वञो या घर में कयो इह तमामु ज़रूरी आहे योग सां तव्हांजो चरित्र बि ठहंदो अनुशाषित जीवन ठहिंदो ऐं तव्हांजे चौमुखी विकास थींदो चोधारी विकास थींदो तव्हां जे मन में सुठा सुठा गुण ईंदा तव्हां ॿियनि जी शेवा कंदो दान कंदो क्षमा कंदो ऐं मिठो ॻाल्हाईंदव ऐं योग जेको आहे ईश्वर जो सां मिलण जो आत्म साक्षातु कर करे ईश्वर साक्षात्कार थींदो आहे तंहिं करे सभिनि खे योग करणु तमामु ज़रूरी आहे